नमस्ते मैम मैम मुझे कुछ आपसे इनफार्मेशन लेनी थी लाबेरी के बारे में एक्चुली मुझे सिविल के मुझे सिविल तैयारी करनी है ना तो आप तो आपके क्या चार्जेज रहेगा अरे तो मुझे सिविल हाँ तो सिविल तैयारी करनी सिविल की तैयारी करनी है तो आप हमें समझ सकती हैं ना कि मतलब क्या मैंने लखनऊ में रहती हूँ जी जी ठीक है

जी जी जी

चलिए ठीक है और आपके वहाँ जैसे कि जी जी थोड़ा ना मुझे वह बुक चाहिए थी जैसे मतलब चुटकुले वग़ैरह की बच्चों के जी जी जी जी

अच्छा अच्छा ठीक है जी तो वही है ना थोड़ा सा जी तो और यह कह रहे थे कि स्कूल मतलब घर ले जाने के लिए आप बुक्स अलाऊ करेंगी क्या लाइब्रेली से जी जी जी जी ओके ओके ओके जी और और थोड़ा सा मैम मैम मुझे टाइम मिलते ही मैं आ जाऊँगी बट मुझे लाइब्रेरी की बुक्स लेनी हैं ना इसलिए जी जी

जी जी ओके ओके ठीक है थैंक यू मैम नमस्ते ठीक है ठीक है ठीक है